मूंखे किताबु पढ़ण जो जाम शौक़ु आहे ऐं मुंहिंजे मूंखे जेको लेखक जाम वणंदो आहे उन जी हिकु कॉपी लॉन्च थी मार्केट में नई नई कॉपी आहियूं त उहा उन सिर्फ़ु सौ कॉपियूं ई कढियईं त उहे सौ कॉपियूं ईंदे ई सभु विकामिजी वयूं त मुंहिंजे हथ में कुझ बि न लॻो त मां जाम ॻोल्ही कॉपी हर हर जॻहि ते ऐं जंहिं जंहिं वरिती मां हुननि खां बि पुछो कि अगरि तव्हांखे इहे कॉपियूं विकिरणियूं आहिनि त मूंखे वठणी आहे पर कंहिं बि न विकिणी ऐं थोरे टाइम खां पोइ उहा कॉपी जीअं ई जाम विकिरणु शुरु थी वई त हुन लेखक वापसि सौ कॉपियूं लॉन्च कई त हिन जे करे मां पहिरों खां ई किताबुनि जी दुकान ते सुबुह सांंण वञी पहिरों ई बीहु रहियुमि उहो दुकानु खुलण खां अॻु ई ऐं जीअं ई दुकानु खुलियो पहिरों उहा मां कॉपी वरिती ऐं जेको हुन कॉपीअ जो अघु हुयो उनखां मूंखां वधीक ई पैसा वठिया हुआ पए मूंखे हले मूंखे उहो किताबु वठणो ई हुयो कहिड़ी बि हालति में